जोङो मानसि गोबांनि ओंखाम संनायानो जाहैबाय थाब मोननायनि संनाया जाहैबाय बेबायदिनो जोङो दैयाखौ बुरज्जा जान्नानैहाय जोङो गोबावैनो गोदौहोनानै लाखाबाय बेनि उनावहाय जोङो माइरंखौ होबाय माइरंखौ होनानै जोङो दसे खोबोब्लानो दैखौ नायदो दसे खोबोब्लानो ओंखामा गोदौखाबाय गोदौखांनायनि गोदौबाथाय जोङो ओंखामा दसेयावनो सोरोमोल' नाङो बेयावनो थाबैनो जाखायो ओमफ्राइ ओंख्रिफ्राबो बेबायदिनो ओंख्रिफोर सङोब्लाबो लाब्राफोरखौ गोबां सङोब्लाबो बेबायदिनो दै दै होग्रोलाबायनो नाङा बेबायदिनो अदनाखौ ब्लाव ब्लाव ब्लाव सुदो सुखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ओंख्रिफोरखौबो रिडि खालामना लादो रिडि खालामनानै लाखानानैहाय बेबायदिनो संदो अदनाखौ थिख्खोना सुनानै होदो अब्लानो जोङो ओंख्रिफ्रा थाबैनो मोनो ओंख्रि थाबैनो मोन्नायनि उनावनो जोङो बेबायदि थाबैनो मानसि गोबांब्लाबो संखांनो हायो आरो बिदिनो बिदिनो खामानिखौ मावब्लानो जाबाय आरो बेनि गेजेरावबो जोङो जादावाब्ला ओंखामफ्रा गोथांफोर जाबाय बायोब्ला बेबायदिनो दाखिनि सायाव संख्रि एसे होनानै दै एसे होबानो थाबैनो जाबाय बेयो बेबायदिनो बारा गोबाव लाया थाबैनो जायो बेफोरबायदिनो सङो आरो जों